हेल्ल' सार अ' आङो फुलराज बसुमतारी बुंदों अ' सार माने आङो थांनाय मासनिफ्रायनो माने लोमजानानै दंमोन माने लोमजानानै माने गावनि देहाखौ माने लानानै ओमफ्राय सारनि सार आ मोनसे मोजां ट्रिटमेन्ट खालामो होननायखाय माने सासे लोगोनिफ्राय सासे दक्ट'र निफ्राय सार निफ्राय माने नाम्बार खौ लानाय जादोंमोन ओमफ्राय बेनिफ्राय नोंनियाव क'ल खालामनाय जादोंमोन सार ओमफ्राय दा नोंहा माने टाइम दंना गैया एबा बबेयावहाय लोगो मोनगोन सार खौ माने हस्टेल आव ना नोंनि सेम्बार आव बेनि थाखाय क'ल खालामनाय जादोंमोन सार माने एसे देहाखौ बारा मोनदों माने सेकआप खालामनो थाखाय आरोकि सार खौ सार आ इसे मोजां ट्रिटमेन्ट खालामो होननायखाय माने क'ल खालामनाय जादोंमोन सार जों

अ

औ अ अ अब्ला सार जेनेबा नोंनि सेम्बार आ बबेयावहाय सार बेखौथ' नुवाखै जेनेबा ओमफ्राय दा सेम्बार खौ मिनथियोब्ला सार आ इसे खोन्थाहरबा मोजां जागौमोन माने अ अ अ औ अ अ औ औ नंगौना सार

औ औ अ जागोन दे जागोन होनबा अ दे थेंक इउ सार होनबा